हलो नमस्ते घणा रूम खपनि

अछा इअं त माना हिकदमि भरचक डिज़ाइन खपे या सिम्पल डिज़ाइन खपे तव्हांखे बजेट घणो आहे तव्हांजो अछा ठीकु आहे ऐं किथे अथव तव्हां जी ऑफ़िस अछा छा कमु कंदा आहियो तव्हां अछा इअं त माना कहिड़े टाइप जो तव्हांखे डिज़ाइन खपे ओके हलो हा मुंहिंजो केटलॉग एक्चुली रेडी आहे त उहो मां खणी करे तव्हांजे ऑफ़िस ते अचां थो पोइ उते असां मीटिंग कयूं था डिसूं तव्हां जेकी बि डिज़ाइन तव्हांखे सुठी लॻे पोइ तव्हां बुधाइजो बजेट बि हिकु दफ़ो सेट करे मूंखे बुधाइजो ठीकु आहे तव्हां वीह लख चयो न हाणे वीह लख चयो न बजेट हा त मूं वटि जेकी ॾहें लखें खां वठी करे टीहें लखें ताईं आहे न हुअ रेन्ज ई मां तव्हांखे डिज़ाइनूं बुधाईंदोमांव सभु अलॻि अलॻि टाइप जी डिज़ाइनूं आहिनि त हूं तव्हां हिकु दफ़ो ॾिसिजो पोइ जेकी तव्हांखे वणेव मूंखे बुधाइजो हा हुन में असांजी एक्चुली कम्पनी जी पॉलिसी आहे असां पंदरहें टके ताईं डिस्काउंट ॾेई सघंदा आहियूं हुनजे मथां न

हा हा हुन में कोई वांदो न आहे मां तव्हांखे हिकु दफ़ो हिकु ॾींहुं रेडी ऑफ़िस ॾिसि डेखारींदोमांव असांजो ॿियो हिकिड़ो क्लाइंट आहे हुनजो बि हीअ ई गाॾी सर्विसिंग करण जो कमु आहे त तव्हां हिकु दफ़ो हुनजी ऑफ़िस ॾिसी वठिजो अहिड़ा ॿ टे क्लाइंट ॿिया बि आहिनि हिकु दफ़ो हीअ हुजे त तव्हां हिकु दफ़ो ॾिसी वठिजो डिज़ाइन पोइ भले तव्हां डिसाइड कजो कहिड़ी डिज़ाइन करिणी आहे केतिरे बजेट में करिणी आहे हू सभु तव्हां डिसाइड कजो पोइ ओके ओके ऐं एड्रेस हिकु दफ़ो तव्हांजो मोकिलिजो न व्होट्सप ते न हो पाण मिलंदासीं न हुते मीटिंग कंदासीं त हुन में ॻाल्हाए वठंदासी असां ठीकु आहे हा एड्रेस हिकु दफ़ो यादि सां मोकिले छॾिजो गूगल मेप जी लॉकेशन बि ओ के ओके ऐं तव्हांजी फ़र्म जो नालो ओके ओके थेन्क यू